हिन्दी हमारी मातृ भाषा है इसका देश देश में प्रचार होना चाहिए और इसको धीरे धीरे जो विलुप्ति के कगार पे है ऐसा नहीं होना चाहिए इसे जोर सोरु प्रचार प्रसार करना चाहिए और इसके विषय में हमारे समाज को हमारे गाँव पर में हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए हिन्दी के बारे में इसको बढ़ावा दिया जाए ये हमारी प्राचीन सभ्यता कि भाषा है और इसको दिन प्रतिदिन पुरजोर से इसको बढ़ावा दिया जाए क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और हिन्दी को बोलना बहुत जरूरी है और आने वाले समय में हिन्दी को सिखाने के लिए अध्यापकों को भी चाहिए की हिन्दी

सही रूप से पहुंचाएं और हिन्दी जो है वो विलुप्त न हो पाए क्योंकि आने वाले समय में अंग्रेजी को लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं अभिभावक जो हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए ज़्यादा जोर डाल रहे हैं आज कल स्कूल भी जो है वो अंग्रेजी माध्यम से ही चल रहा है जिससे आने वाले पीढ़ी को हिन्दी जानने समझने बोलने में किसी प्रकार की असुविधा न हो और कुछ हद तक हिन्दी को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए हिन्दी जो है वो विलुप्त न हो पाए हमारा यही प्रयास होना चाहिए हमारी कोशिश होनी चाहिए और हिन्दी जो है भाषा सब भाषाओं में महान भाषा है और हिन्दी को जानना समझना आसान है इसे हम सरल भाषा में सरल भाव से बोल सकते हैं इसमे किसी भी प्रकार की कठनाई नहीं होती है और हिन्दी को समझना लिखना पढ़ना बेहद आसान है कुछ हद तक अभ्यास किया जाए तो हिंदी और भाषाओं की तुलना में काफ़ी सरल स्वच्छ और निष्पक्ष भाषा है इसे किसी भी प्रकार में पढ़ने लिखने या समझने बोलने में किसी भी प्रकार की कठनाई नहीं होती है हिन्दी जो है हमारा बार यही निवेदन है लोगों से की इसे विलुप्त न होने दिया जाए इसे पुरजोर से पूरी कोशिश करके समाज में गाँव में और भी देशों में प्रचार प्रसार किया जाए और हिन्दी जो है उसे पहले की भांति आज भी आने वाले समय में पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए जोकि हमारे समाज गाँव और देश के लिए बेहद जरूरी है ऐसा होना बहुत जरूरी बहुत अनिवार्य है क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो हिन्दी से दिन ब दिन अनजान होती जा रही है बच्चे आज कल गुणा नहीं जान रहे है भाग नहीं जान रहे हैं उन्हें डिवाइड मल्टीप्लाइ प्लस माइनस इस तरह की भाषाओं से अभिवादित कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ बच्चे होते है जो कि नहीं जानते की गुणा क्या हैं भाग क्या हैं उनको यही बताया जाता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाइ और डिवाइड जोकि वो इसी भाषा से अनजान हो जाते है कि गुणा क्या हैं भाग क्या हैं और जोड़ क्या है घटाना क्या है ऐसा न होना चाहिए ये सब पढ़ते हुए उन्हें हिन्दी का भी भरपूर ज्ञान देना चाहिए ऐसा न होने पर हिन्दी की अवहेलना होगी और हिन्दी जो है हमारे देश की मातृभाषा हैं उसे स्वच्छ रूप से बोले सुरक्षित बोले और जो है उसे बढ़ा चढ़ा कर बोले पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे देश में हिन्दी की पूर्ण रूप से जोर सोर से प्रचार प्रसार हो